آج کل پیپر میلے میں کوئی سماجی بات نہیں کیا کرتے میڈیا جو ہے وہ اپنے ہی بارے میں دکھاتے ہیں یہاں تک کہ سماج کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اگر سماج کے بارے میں سوچتا تو سماج آگے ترقی کرتا اور وہ آگے بڑھتا پیپر میڈیا جو ہے وہ نہ تو کسی کے حق میں بات کرتی ہے نہ کسی کے اس میں بس وہ اپنا ہی کام کرتے ہیں اور آج کل کے دور کا جتنا بھی چیز ہے سب وہ میڈیا کے اوپر نربھر کرتا ہے اور اس کو پورے سماج کے ترقی کے لیے دکھانا چاہیے کہاں پہ بدحالی ہے وہ بات کرنی چاہیے کہاں پہ کون پریشان ہے کسان پریشان ہے نوجوان پریشان ہے یہاں تک کہ کرائم بڑھ رہا ہے اس کا بھی کوئی چیز نہیں دکھاتا اور اسی وجہ سے سماج کو آگے آنا چاہیے اور اس کی بات سرکار تک پہنچانی چاہیے یہاں تک کہ اگر یہ سماج آگے نہیں آئیں گے تو یہ جو ہے پیپر پیپر میڈیا وہ اپنے ہی بارے میں بات کرتے ہیں اور سرکار کی بات کرتے ہیں کسی سماج کے بارے میں نہیں